आज कले तऽ टीवी पर हमसभ देखैत छियै कहुँ मारपीट दैत छै चाहे कुछो करि दैत छै मतलब कि हइ तऽ अभी पैसा कौड़ी ले चाहे कुछो लागी कहीँ छीन छून लेलक चाहे कुछो करलक कहूँ अइ तरहक देखली मतलब की कहूँ देखाबै छै कि कि कोइ मतलब की जरे जमीन ले चाहे कुछो लागी फलना भाय मारि देलकै चिलना भाय मारि देलकै ईसभ बहुत अथी हइ मतलब कि आज कल हइ तऽ खूब मतलब कहुँ हइ कि मतलब कि केकरो पैसे कौड़ी छीन लेलक कोइ गली गुरजेमे गेलक तऽ कोइ जेवरे जेवरात छीन लेलक चाहे कुछो छीन लेलक मतलब कि अभी हइ कि बहुत मतलब कि दिक्कत उक्कत भेल हमरा न्यूज देखयमे बन्हिया लागै छै मतलब कि देखली टीवी उवीपर तऽ हम अपना कहुँसँ अयली तऽ देखली बच्चासभ देखै छै तऽ हम कहली न्यूज लगा न्यूज अच्छा लगै छै देखैमे मतलब कि देखली उखली मतलब कि बच्चासभके तऽ अपना कुछो देखलक ओहिसँ ना मतलब हमरा न्यूज देखयमे अच्छा लगै हइ मतलब कि देखली की कोनो जगहपर कथी होइ छै ना होइ छै ओसभ हम अपना देख ऊखके अपना घर सभमे बतयली उतयली हम अभी आजतक देखैत छी देखिते रहबै मतलब कि